हम तऽ तैरेके थोड़ा बहुत हम अपने यहाँ सिखलियै नदीमे बागमती नदीमे हमरा तऽ तैरे अबै छै नहि थोड़ा बहुत तैर लै छियै अभीके बच्चा सभ तऽ जाइए नहाइ लए तऽ जहाँसँ तहाँसँ कूद जाइ छै देखबै वैसे नहि कूदैके चाही वैसे नहि करैके चाही अभी बहुत तरहके घटना से अकेले भी चल जाइ छै तऽ आदमी कुछ हो गेलक पता नहि चललक कैसे की होलक नहि होलक से से अभीके बच्चा सभ बात नहि बुझै छै चलि जाइ छै अकेले नहाय लागि आओर बस आओर कूदि जाइ छै उपर गिरा दै छै पता नहि चलै छै ने अइसेमे ओकर मौत हो जाइ छै आओर घरके आदमीके पता नहि चलै छै लेकिन अभीके बच्चा सभ तऽ बुझैवला नहि छै कितनो समझाबै छियै तय्यौ समझै नहि छै चलियै जाइ छै आओर अभीके समय साल खराबो बहुत छै अथि लेकिन अभीके बच्चा सभ बहुत जिद्दी भी है बात नहि बुझै छै उ अपना माय बापके चल जाइ छै दोस्त महीमके साथे लेकिन नहि जाइके चाही दोस्त महीमके साथे काहे लए केकर दिमागमे की चलि रहल अछि से तऽ आदमी जानै नहि छै लेकिन बत्ता बच्चो सभ नहि बुझै छै चलि जाइ छै दोस्त महीमके साथे